हमारे बनारस शहर में पान पसंद है जैसे कि बहुत दूर दूर से सब आते हैं पान खाने वहाँ का जो पीली पत्ती रहती है उसको सब बहुत पसंद करते हैं उसमें जो मेटेरियल डलाता है जैसे कि बहुत सारे मटेरियल हैं वो सब डलाता है तो वही सब खाते हैं सब बहुत अच्छा लगता है ऐसे तो हर एक जगह पान मिलता है लेकिन जहाँ बनारस का जो जो मटेरियल डलाता है वो हर एक जगह नहीं मिलता है तो इसीलिए बनारस के पान मशहूर है सब बहुत दूर दूर से आते हैं खाने के लिए फिर वहाँ का ऊ है चाट है तो चाट भी बहुत मशहूर है जैसे कि वहाँ का जो मसाला वसाला रहता है सब बनाने का तरीक़ा अलग है वही सब मशहूर है खाने के लिए सब बहुत दूर दूर से आते हैं एक एक और होटल है वो भी मशहूर है वहाँ का भी सब बहुत दूर दूर से आते हैं उसमें सब रहते हैं जैसे कि विदेश से भी आते हैं उस होटल में वहाँ का भी खाना मशहूर है इसलिए सब वहाँ भी आते हैं